हम हिन्दु धर्मके छी आ हिंदूओ धर्ममे हम ब्राम्हण जातिसंँ छी हँ ई बात कनि अलग यऽ हमरा दोसर धर्म दोसर धर्मक अगर बात कयल जाए तऽ हमरा मुसलमानक धर्म मुस्लिम धर्म नीक लागैया हम ओहिसंँ आकर्षित होइत छी बचपनसँ अगर हमर सङ्गीयो सब मुस्लिम रहलै ओहि धर्मक बारेमे हम किछु जानकारियो प्राप्त केलहुँ यऽ शिक्षाओ प्राप्त केलहुँ यऽ किछु एहन दुआओ सब यऽ जे हम सीखलहुँ यऽ आओर लिखइयो लऽ हम बहुत चीज सीखलहुँ यऽ ओ धर्म हमरा बहुत अधिक आकर्षित करैत यऽ मुसलमानक एगो सबसँ पैघ आ सबसँ जादा मनबै वला धर्म पाबनि होयत अछि रमजान जेकि एक महिनाक पाबनि होयत अछि रोजा राखल जाइत अछि हुनका सबके पर्व नीकसँ मनाएल जाइत अछि तऽ ओ पर्वमे हम इच्छुक छी आ इच्छुक रहलहुँ यऽ बहुत पहिलेसँ तऽ हम ओ पर्वकेँ शुरुआतक दिन आ अन्तिमक दिन रोजा राखै छी एकदम नियम पूर्वक किछु किछु साल पहिले जखन हम मैट्रिक एग्जाम देलहुँ रहऽ तऽ ओ एग्जाममे हमर एग्जाममे उत्तीर्ण भेला पर हम मुसलमानक मुस्लिम धर्मक कारण गछलहुँ रहऽ तऽ ओहिमे हम एक महिना पूरा रोजा राखलहुँ रहऽ आओर पूरा रोजा एकदम नियम पूर्वक हम पालन केलहुँ आ हमरा मुस्लिम धर्म अधिक आकर्षित करैया